میں نے ممبئی سے گوا بس سے سفر کی وہاں کی بسیں بہت لگزری اور آرام دہ ہوتی ہیں میری بس جو سلیپر کلاس تھی وہ ڈرائیور کی نششت سے لے کر تمام مسافروں کی نشت بھی بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ تھی عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نارتھ انڈیا میں یہ تمام سہولیات بسوں میں نہیں پائی جاتی ہے یہ میرا سفر بہت یاد گار ہے